جی آپ کے سوال کا تو شاید یہ مطلب ہے کہ میں کس طرح کے نعت حمد اور مناجات سننا اور پڑھنا پسند کرتا ہوں میرے خیال سے آپ کا یہی سوال ہے کیونکہ ہمارے یہاں گانے کا لفظ جو یہ جو ہے وہ فلمی نغموں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ گانے ہمارے مذہب کے اعتبار سے حرام ہیں اس کو سننا اور اس کو گانا صحیح نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں آپ شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری مذہبی نغمے کون سے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو نغمے ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی نغمے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اس میں اللہ کے صفات اور اس کے سامنے دعا وغیرہ کے انداز میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کسی نغمے میں تو ہمارے یہاں اس کے اس کو حمد کہتے ہیں اور دعا ہے تو دعا اور مناجات کہتے ہیں اور اگر کسی نغمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی تعریف بیان کی گئی ہے اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے تو ایسے نغمے کو ہمارے یہاں نعت کہتے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس مختلف نعتیں ہیں اور حمد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہیں میں آپ کو ان میں سے ان میں سے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ سن سنانا ہوں سناتا ہوں تو ہی تو خالق مطلق ہے دو جہاں کے لیے تو ہی سہارا ہے ہم جیسے بےباں اماں کے لیے تیرا شریک کوئی ہے نا کوئی ہمسر ہے تو ہی ہے مالک کل مالک کل تنہا انس و جان کے لیے یہ حمد مجھے اس لیے بہت پسند ہیں کیونکہ اس میں میرے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اس کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اوصاف گنائے گئے ہیں اس طرح بات نعت کی کریں تو مجھے جو نعت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو شکستہ کشتی تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارا نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو عالی مقام ہے یہ نعت مجھے اس لیے بہت ہی پسند ہے کیونکہ اس میں شاعر نے بےپناہ محبت اور خلوص کے ساتھ جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ دل کو چھو لیتے ہیں اس لیے مجھے یہ مذہبی نغمے اور گانے بہت ہی زیادہ پسند ہیں